हेल' हेल' औ माबामोन ए मा लेखा नांगौमोन नोंनोबा गामबारि सिख्लानि ए नोंनोना नोंनि गथ'नो नांगौमोन नोंनोहाय ए नों सल' फरायो नामा ए बे लेखायाथ' दा माबा बाजाराव गैथ'वा मोनथ'नाय जानाय नङा दिनैहाय ओमफ्राय नांथारगौमोन नामा नोंनोलाय ए माब्ला सिमाव नांगौमोन गाबोन सिमावथ' मोननाय नङा माला माने इसे अरदार खालाम नायावहाय साननै सानथाम सबथासे बायदि नाङो सबथासेनि उनावहाय खबर लाला मोनगोन नोङो ओमफ्राय गांबेसेथो नांगौमोन गांसेयानो जागोन औ सबथासेनि उनावसो मोनगोन ओमफ्राय लेखाखौ नोङो फराय खाबायमोन दा ए ओमफ्राय नों सिगां बे लेखाखौ फराय खांबायमोन नामा ए माने सोरबा फरायनो थिनदोंमोन नामा सोरबा फरायनो थिनदोंमोन नामा ए बेखायनो नांगौ जादोंमोन ने मोननाय नङा सबथासेनि उनावसो मोनगोन ओमफ्राय दस्राखौ नांलामोन ए दस्राबा गोबां दंमोन जेरैहाय सोमदोन जोहोलावनि दंमोन बिसोरखौ नाङाना बे गामबारि सिख्लाखौल' नांगौना ए बेखौथ' सबथासेनि उनाव नङाब्ला मोननाय नङा जों हजोंहाय बङाइगाव आवहाय थांनानै अरदार खालाम ग्रोगोन बेनि उनावसो जोंनाव सफैबासो बाजारावहाय मोनगोन आरो दे बिदिब्ला दोननोसै दे